ओह आंथ फरायनायआव बुहुथ माने मोनसेल' टाइपनि फराया आङो बुहुथ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आं फरायनो मोजां मोनो आं लेखाबो फराययो खिन्थु आं बेसाव कलेजनियाव सानफ्रोमबो आं लेखा बाययोमोन आं लेखानिफ्राय बुहुथ फरायनो मोजां मोनो लेखाल' नङा मालाबा समाव माने खायसे वर्डसफोरखौ बुजिनो नागिरा माने माने लेखायावसो बुहुथ मोजां वर्डस माने मोजां सब्दजों लिरो नालाय माने फिअर वर्डस जों खायसे स खायसे बाथ्राफोरखौ जों ओह बुजिनो मोना होनब्लाबो आं लेखाजों फरायनो मोनो मोजां मोनो आं लेखाखौनो फराययो आरो लेखाजोंल' फराया आङो हेल्पबो लायो आङो उन्दैआवबो नायगारो बेनि एक्सप्लेनेसना मा बा ओह साफस आं हिस्टरि लेखा फरायदों बा आङो हिस्तरिआवनो माबा मोनसे राजाखौ मोनबाय दा बे ससे बे राजायखौ राजानि बेखय आं बिदिअ नायलांगोन माने भिडिअ बुहुथ हहाय खामो माने इउटिउब भिडिअ एबा अदिअ बे आंखौ बुहुथ हहाय खालामो माने आं लेखा फरायनायनि गेजेरजों आङो भिडिअबो नायलांनानै माने आं बांसिन सोलोंनो हायो माने लेखाल' फरायबा माब्लाबा समाव आं बुजि मोनस्लाबा बा बुजि मोनो मोजां लेखायाव माने थख' थख' थायो खिन्थु आं बेखौ भिडिअ नायथारनो गोनां जायो आरो माने मोजां मोनो भिडिअ नाययै नाययै आङो लेखाजों माने मिलाय मिलाय आं फरायनो मोजां मोनो आरो भिडिअ फाय माने आजिखालिथ' गोदान जुग माने बेआव पिडिएफ फायल मोनो अनेख था फायल मोनो खायसे लेखाफोराव मोनजोबा नोंगौ पिडिएफ फाइललाबो हहाय खालामो जे बेखौ आङो आं जि मा फरायदों आं बेखौ लोगोफोरनोबो आं ट्रेनफार खालामनो हायो आरो जुदि आं माबा मोनसे बुजिया ओह सोलोंनो इदसा बा लोगोफ्राबो आंखौ माने इजिलि बिसोरबो बे पिडिएफ फाइलनि गेजेरजों बियो ट्रेनफार खालामनो हायो माबा मोनसे नट दाउन खामनोबा बा कपि खालामनोबा माने बे पिडिएफ फाइलआबो बुहुथ हहाय खालामदों आरो आरो अदिअ अदिअबो आङो बुहुथ बुहुथ नाययो औ अदिअबो आं बुहुथ खोनासङो अडियआबो आंखौ बुहुथ हहाय खालामदों माने जुदि आङो मालाबा समाव ट्रेभेलिं खालामबाबो ओह ट्रेभेलिं खालामनायाव आङो सम गैयाब्ला मालाबा समाव माने फरायनोबा सम मोनासै बा आंहा समानो गैया बे समाव माने हेडफन लानानै बे अदिअखौ खोनासं खोनासं माने आं बुहुथ सोलोंनो होदों आरो बुहुथ सोलोंनो हायो आरो ओह अदिअ खोनासंनो संनो थाखाय आंनो जेबो सिफिसेपिक जायगा नाङा आंनो माने ट्रेभेलिं खालामबाबो माबा गसंना थाबाबो सोरखौबा नेदोंब्लाबो हेडफन लानानै खोनासंनानै आं सोलों हायो बेबो मोनसे आंनो बेराथ माने बुहुथ एडभानटेज बेराद माने बुहुथ मोजां आरो लेखा फरायथारनोबाबो सुन सान जायगा नांगोन नोंनो थेबोल नांगौ नोंनो सियार नांगौ नोङो बुहुथ कनसेन्ट्रेट खामना फरायनो गोनां जायो नाथाय बे अडिअब्ला नोङो जेबो नाङा हेडफन लानांगौ मबाइल थानांगौ अडिअखौ खोनासंबानो माबा मोनसेबाबो टाइम सर्थ जायो आरो माने मालाबा समाव इमारजेन्सि समायआवहा सोलोंनो हायो आरो जेबो दिगदार माने बुहुथ मोजां बुहुथ हेल्प खामदों आरो भिडिअखौथ' भिडिअआबो बुहुथ मोजां माने जुदि ओह खायसे बुस्थुफोरखौ जोङो लेखानिफ्राय जों बुजि मोनजोबा बा खायसे बुस्थुफोरखौ खायसे हिस्टरिफोरखौ खायसे भिडिअनि गेजेरजों जों बांसिन रों सोलोंनो हायो जों बांसिन बुहुथ सोलोंनो हायो भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मोनसे थख' थख' है एक्सप्लेन्ड खालामै खालामै माने भिजुवेलाइज माने डिजिटेलै माने फोरोंबा माने बुहुथ बुजि मोनसिनो आरो ओह बुहुथ बुजि मोनो एनिफ्राय औ नोंगौ औ नोंगौ बेफोरो आंनि फरायनायाव जोंनि फरायनायाव बुहुथ हेफाजाब खालामदों ओह बुजि मोन्नो थाखाय जोङो थाबनो बुजि मोनदों खायसे खायसे ओह खायसेफोरखौ ओह माने लेखानि लेखायावबा जों थाब हमनो हाया आरो जोङो क्लासफोराव थांबाबो टिचारफोरा फोरोंबा माब्लाबा समाव जोङो बुजिनो हाया खिन्थु भिडिअ जोबबा थख' थख'यै ओह माने मोनसे मोनसे टपिक हाय जुदि एक्सप्लेन्ट खालामो आरो बेल' नङा ग्राफिक गा ग्राफिकजोंबो खायसे ग्राफिकफोरखौ फ्रेजेन्टफोरखौ खालामै खालामै जुदि फ्रेजेन्ट खालामै खालामै जुदि फोरोंब्ला जों बांसिन थाब हमनो हायो स बे हहाय खालामो माने लेखानि गेजेरजों भिडिअ नाययै नाययै फरायनाया गो बुहुथ मोजां आरो बुहुथ सोलोंनो हादों भिडिअबो अडिअबो बा फाइल पिडिएफ बेफोर बेफोर बुहुथ फरायनायाव हेफाजाब होयो